मुंहिंजे स्कूल में बि हुई लाइब्री और उन लाइब्रीअ में विहण में एॾो सुठो लॻंदो हुओ हेॾो आनंद मिलंदो हुओ और उतां जी किताबूं बि हेॾियूं सुठियूं हूंदियूं जेके पढ़ण में एॾो उहो सुठो लगंदो हुओ और अनेक प्रकार जूं किताबूं हुते पढ़ण लाइ मिलियूं अन्य लेखकनि जे जनम जे बारे में असांखे ॾाढो कुझु सिखण लाइ मिलियो जेको असांखे न पिया चओ उन ई बि असांखे जानकारी मिली और लाइब्रीअ में पढ़ण में असांखे अनेक प्रकार जो आनंद मिलंदो आहे और जेके ॿारु पंहिंजी पढ़ाई पूरी न पिया करे सघनि उहे लाइब्रीअ में पर बुक्स जे ज़रिए पंहिंजी पढ़ाई पूरी कयनि और उहे ॾाढी अॻिते वधी विया अॼु और लाइब्रीअ में पढ़ण सां असांखे ॾाढो ई आनंद मिलंदो आहे जेको सुखु असां किथे पढ़नि न मिलंदो आहे उहो हुते शांतीअ में पढ़ण में मिलंदो आहे और असांखे उते अनेक प्रकार जी जानकारियूं हासिलु थींदियूं आहिनि कई प्रकार जी ॻाल्हियूं पतो पवंदियूं आहिनि जेके असांखे न पतो हुओ शहर जे बारे में संसार जे बारे में माणहुनि जे बारे में असांखे कई प्रकार जी जानकारियूं लाइब्रीअ में हासिलु थींदियूं आहिनि और असांखे ॾाढो ई कुझु पतो पवंदो आहे जंहिंजे ज़रिए असां अॻिते वधी सघनि ऐं पंहिंजी पढ़ाईअ में हैल्प वठी सघंदा आहियूं और ॾाढो ई कुझु सिखी सघंदा आहियूं और ॾाढो कुझु करे बि सघंदा आहियूं हिन लाइ असांखे लाइब्रीअ में ज़रूरु पढ़णु खपे छोकी लाइब्री में पढ़ण में असांखे अनेक प्रकार जूं जानकारियूं तथा सुचनाऊं हासिलु थींदियूं आहिनि